सेकेन्ड प्रडाक्ट आङो बे गंसे तिसबिनखौ बायना लांदोंमोन बे तिसबेना न'वाव लांनाय लोगोसे आङो बाहायबाय नायोबा बेयो गिजिसो दा आङो बेखौ बायनायाव बेराद लस जाबाय आरो बेराद खहा जाबाय गोबां पैसा थांबाय दा आं बेखौ मा खालामबावगोन